हमारे परिवार की सांस्कृतिक परम्परा हैं हमारे परिवार में जयमाल से शादियाँ नहीं होती हमारे घर के लोगों को यानि यह पहले से ही बुजुर्गों के पीढ़ी से चली आ रहे हमारे घर पर लोग नहीं करते हैं लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलते हैं यानि परदे के अंदर ही रखते हैं हमारे गाँव में होता है और सब दूसरे लोग करते हैं जयमाल शादी करते हैं लोन से करते हैं होटल से करते हैं मतलब अनेकों तरीके से करते हैं अनेक जगहों से करते हैं लेकिन हमारे घर पर पशनली ऐसा नहीं होता है हम लोग हमारे घर के लोग मस्त ऐसे वैसे शादी होता है मंडप में होता है जैसे माड़ो बोलते हैं उसी में शादी होता है घूंघट के अंदर रख कर होता है और चेहरा खुला करके नहीं जमाल पर बैठा कर नहीं होता है हमारे घर के लोगों को पसंद ही नहीं है यही आज तक चली आ रही है और त्योहारों पर भी हम लोग जैसे की होली को मनाते हैं तो होली पर हमारे घर रिश्तेदार आते हैं मतलब बेटी आती है बेटी के पति आते हैं बहन आती हैं हम लोग सब मिल कर के त्योहार मनाते हैं घर पर ही